ہیلو اولا ٹیکسی جی بھیا میں آپ کا ٹیکسی بک کی تھی صبح نو بجے مجھ کو نکلنا تھا اور یہاں دس بج گئے ہیں آپ ابھی تک پہنچے نہیں کہاں ہیں بھیٹی میں ہیں جی بھیا جلدی آئیے جلدی آنے کی کوشش کریے جی ٹریفک ہے راستے میں جی بھیا دیکھیے کہیں اور سے اگر ہو آنے کا تو آ جائیے کیونکہ مجھ کو جانا ہے بلیاں جانا ہے اور جانے میں وقت لگے گا وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے اور جانے میں اندھیرا ہو جائے گا میں چاہ رہی ہوں جلدی پہنچ جاؤں جی بھیا کوشش کریے اگر جلدی آ سکتے ہیں تو آ جائیے جی بھیا بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں اور دھوپ بھی بہت تیز ہے جی بھیا جی بھیا جلدی کوشش کریے کدھر سے آ جائیے مجھ کو جانا ہے بہت ضروری ہے آج ہی پہنچنا ہے اندھیرا ہونے سے پہلے جی بھیا مہربانی کر کے جلدی آ جائیے جی تھینک یو